हा असां पंहिंजे मोबाइल ते बि न्यूज़ पढ़ंदा आहियूं मां अजतक आजतक ऐं टाटा स्काए ते हिकु सौ चोॾहं हिकु सौ पंद्रहं ई पढ़ंदा आहियूं